पंद्रहां अगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह पंज अगस्ट उणिवीह सौ ॿावनजाह चारि नवंबर उणिवीह सौ टेवीह सतहीं ऑगस्ट उणिवीह सौ ॿावनजाह ऐं यारहीं जनवरी उणिवीह सौ एकहठि